आओर गाँव घरमे सब ठीक छै ने आओर ठीके हय आओर की सब भऽ रहल छै फसल सबके की स्थिति यऽ आओर आलू अर के रहलैय हन ठीक ठाक सब पालाके तऽ असर रहलै हन देखै छियै अल्लूके साइज जे छोट छोट मानि लिऽ भेलैहन ओइसँ किसानके नोकसान हेतै मानि लिऽ पैदावार कहीं ने कहीं प्रभावित हेतै पहिने होइ छलै दू क्विंटल अढ़ाइ क्विंटलके कट्ठा अइबेर सुनै छियै जे साठि सत्तर किलो तक हेतै एक क्विंटलके कट्ठा ही भेलै तऽ आधा भऽ गेलै उत्पादन पूरा रेट अर कते की केना ओने अभी छै पिछलो साल तऽ रहै मानि लिऽ छओ सए रुपैआ तक तऽ अइबेर नओ सए भेलै जबकि उत्पादन अगर आधा भऽ गेलै तऽ रेट तैं दूगुना मानि लिऽ होइके चाही बारह सए होइके चाही तैयो रेट ने ओते बढ़लै उत्पादन घटलै तैयो ओहो सब रीजन भऽ सकै छै चलू कमसँ कम आब पछिला सालसँ तऽ कनी बढ़ल रेट छै ने पछिला साल पाँच सए रूपैये तक रहै पाँच सओ छओ सए अइबेरा नओ सए रुपैया हय तऽ बढ़बे करतै जून जुलाई अरमे जा कऽ तऽ मानि लिऽ अगर कोनो कोल्ड स्टोर मे रहतै तऽ अठारह सए पन्द्रह सए तऽ जेबे करतै तऽ अइबेर कते छै से रखबै कोल्ड स्टोरेजमे आलू हँ तऽ ठीके छै मानि लिऽ पछिला बेर तऽ बहुत नोकसान रहै आलू कोल्ड स्टोरमे हमहूँ रहियै रखने नोकसानके तऽ आब भरपाइ ठीक छै तऽ फेर बतिआयब